दस से दस लाख के बीच में पाँच नंबर है ग्यारह सौ बाईस आठ हजार नौ सौ पचहत्तर छः हजार दौ सौ ग्यारह एक लाख तीस हजार दो सौ बावन चार लाख पचपन हज्जार नौ सौ बारह आठ लाख छः सौ पन्द्रह